उन्दैनिफ्राय जायनाखि आंनि फरायनाय सम दासिमाव आं बेफोर बायदि राव सोलायनाय बिजाब आं जेब्लाबो मावफेराखै सिमान जानांगोनदि आं बेफोरखौ मावनो निचय खाबु मोनाखै नाथाय मोनसे खोथाखौ बुंनानै फोरमायनो सानोदि आं दिनैसिम आंनि फरायनाय समखिनियाव आं गोबां माखासे गुबुन रावफोरनिफ्राय बर' आव राव दानस्लाइनाय माखासे बिजाबफोर जेरै सल'मायानो जा सुंद' सल' आनो जा खन्थाइयानो जा फावथाइयानो जा बेफोर थाखोनि माखासे थुनलाइफोरखौ राव सोलायनाय थुनलाइफोरखौ आं गोबां फरायनो मोनबाय आरो बे फरायनायनि गेजेरजों आं हमदांनो हादों नङाबा आं मिथिनो हादों जे राव सोलायनाय थुनलाइनि गेजेरजों सासे फरायगिरिया गुबुन रावनि थुनलाइनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो हायो आरो बै रावाव माबादि थुनलाइ सोरजिजानो खाबु मोनो आरो माबादि समाजखान्थियारि रांखान्थियारि बेफोरबायदि थासारि जायो गुबुन रावनि दा बैफोरखौहाय जोङो मा होन्दों रोखायै जोङो मिथिनो हानाय जोङो जायो लोगोसे थुनलाइनि बिदैखौ गुबुन रावनि थुनलाइनि बिदैखौबो राव सोलायनायनि गेजेरजों जोङो गोथावै बा मोजाङै जोङो सोबनानै लानो हायो नाथाय मोनसे खोथाखौ बुंनांगोनदि गोबां राव सोलायगिरि बिथांमोननि जेनाखि राव सोलायनाय बिजाबफोर बिथांमोननि राव सोलायनाय बिजाबखौ नायोब्ला जोङो खायफा खायफा राव सोलायगिरिनि बिजाबफोरखौ जोङो आबुं राव सोलायनाय महर मोनदों होननानै बुंनो हाया मानोना सोरनिबा सोरनिबा राव सोलायनाया ग्रामाथिकेलि रावखान्थि बाबै नङाबा बानान खान्थि बाबै नङाबा गुबुन गुबुन बिथिंजों आरो माखासे गोरोन्थि थानाय जों नुनो मोनो जायनि थाखाय फरायगिरि बिथांमोना नांगौबादि बिदै सोबनो हाया बेखौबो जों रोखा बुंनो हायो